असां सिंधी असां सिंधी पहिरों बि भारतीय हुआसीं ऐं हाणे बि भारतीय आहियूं असां जा वॾा जेके सिंध में रहंदा हुआ हू सिंध जेका पहिरों भारत जो हिसो हूंदी हुई पर पर जॾहिं हू पाकिस्तान जो हिसो थी वई त असां जा वॾा पंहिंजी ज़मीन ज़ाइदाद पंहिंजी माल मिलकत पंहिंजो सभु कुझु छॾे हिते हली आहियां अॼुकल्ह कंहिंखें वणंदो आहे पंहिंजी ज़मीन ज़ाइदाद पंहिंजी माल मिलकत छॾणु जंहिं पंहिंजे नंढपिण जी कमाईअ सां पंहिंजी खून पसीने जी कमाईअ सां पंहिंजी ज़मीन ठाही पंहिंजी ज़ाइदाद ठाही छा हुन खे वणंदो इहे सभु छॾण न पर असां जा वॾा उहो सभु छॾे आहियां छाकाणि त असांखे पंहिंजे पाण खे हिन्दुस्तानी कहलाइणो हुओ असांखे पंहिंजे पाण खे पाकिस्तानी सॾण कत्तई मंज़ूरु न हुओ असांखे हुन मुल्क जो नालो न हुओ हरगिज़ क़बूलु हिकु सचे हिन्दुस्तानीअ पंहिंजो सिंध वतन गोड़े छॾियो हिकु ॿीं ॻाल्हि ते बि ग़ौरु फरमाईंदा आए ॾींहुं ज़ातीअ जे नाले ते असां जे हिंदुस्तान में घणा ई दंगा फसादु थींदा आहिनि पर असां सिंधियुनि अॼु ताईं कंहिंसां बि त को दंगो कयो न को फसादु कयो छाकाणि त असां सिंधी सभिनी सां खंड वांगुरु मिली करे अनाज जे दाननि वांगुरु विखिरजी करे एकता में ई असां पंहिंजो विश्वास रखंदा आहियूं पर तव्हां ॿीं बि ॻाल्हि ते ग़ौरु फरमाईंदा जीअं त गुजरतीयुनि खे गुजरात आहे महाराष्ट्रनि खे महाराष्ट्र आहे मद्रासीयुनि खे तमिलनाडु तक आहे पर असां सिंधिन खे पंहिंजी काई ज़मीन कोन्हे पंहिंजी काई स्टेट कोन्हे हुन जे बावजूद बि असां सिंधियुनि अॼु ताईं कंहिंसां न को दंगो कयो आहे न फसादु कयो आहे हिकु ॿीं ॻाल्हि ते बि ग़ौरु फरमाईंदा जेके असांजी हिंदुस्तान जो टोटल आबादी आहे हुन मां पंज परसेंट खां बि घटि सिंधी रहंदा आहिनि पर मां इहो फ़ख़्र सां चई सघां थो त असांजी टोटल जी डी पीअ में वीह परसेंट ऐं इनकम टेक्स पंद्रहं परसेंट जो योगदान आहे ॿीं ॻाल्हि असां जेके सिंधी आहियूं असांजी जेकी ॿोली आहे उहो अॿाणी ॿोली आहे उहो हिकिड़ी मिठिड़ी ॿोली आहे असां जंहिं महिल हिते सिंध मां लढे आहियासीं तंहिं महिल असां कुझु बि न खणी आहियासीं सवाइ पंहिंजी ॿोलीअ खे असांजी सिंधी ॿोली जंहिंखें घणा ई माण्हू आशिक़नि जी ॿोली बि चवंदा आहिनि संतनि जी हीअ सदोरी आहे आशिक़नि जी ॿोली सिंधी अॿाणी ॿोली मिठिड़ी अॿाणी ॿोली ऐं असांजी सिंधी ॿोलीअ में घणा ई सुहिणा सुहिणा कवि आहिनि घणा ई सुहिणा फिलोसोफर आहिनि गीतकार आहिनि संगीतकार आहिनि घणा ई वॾा वॾा माण्हू आहिनि तव्हां ॾिसंदा त बोलीबुड में बि अॼु जेके असांजी सिंधी ॿोली आहे वॾे ई वॾे स्तर ते राज करे रही आहे वॾा वॾा एक्टर वॾी वॾी एक्टराणियूं पिण सिंधी आहिनि त असांजी जेकी सिंधी ॿोली आहे उहा सॼे विदेश में पंहिंजो राज करे रही आहे हीअंर हाणे तां ॾिसंदा त अंग्रेज जेके आहिनि अंग्रेज पिण असांजा खाधा ॾिसी करे मोहित थियनि था असांजा खाधा उहे पाण ठाहे करे खाइण था ऐं ॿियनि खे बि सेखारनि था त सिंधी जेके खाधा आहिनि सिंधियुनि जी जेकी संस्कृति आहे उहा तमामु सुहिणी आहे तमामु गहरी आहे त हिन करे मां चवंदमि सिंधी असांजी ॿोली मिठिड़ी अॿाणी बोली